बायद' मेदाम ओ आङो उसुबिदा जादों फिसाज्लानि थाखाय बिराद उसुबिदा जादों आं बायद' जा सुथि मोनगोना मोनाथाय आङो एसे सिरियास जाथारदोंमोनथ' बायद' औ ओंखायनो दा मोननो लुगैदोंमोन

जागोनदां बायद' गासिबो दंखाजोबो नालाय हो ओ दाथ' बिराद सिरियास जादों नालाय बायद' आङो दा थांथ'नो हानाय नंलादां बायद'

औ औ बायद'

आङो बे बेमारिनि मलेननिनो बिमा नालाय ओंखायनो दा बिराद उसुबिदा जादों न'वाव औ जागोन दे बायद'